ہاں میں نے براہِ راست کافی گلوکار کو سُنا ہے اِس میں ہرجدیپ کور ریچا شرما رقب رفاقت علی خان ہنس راج ہنس اُستاد راشد خان کن اِن کو میں نے براہِ راست سنا ہے اور مجھے یہ پسند ہیں کیونکہ کیونکہ اِن کی آواز بہت اچھی ہے گاتے بہت اچھے ہیں اور میں نے اِن کو سامنے سے دیکھا بھی ہے اور اِن کی آواز میں مجھے الگ ہی جادو دِکھا اِن کو دوبارہ بھی سُننا چاہوں گا اور بار بار سُننا چاہوں گا